हलो नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार बताओ सर अच्छा अच्छा कहाँ पर जाना है सर आपको घूमने के लिए अच्छा गोवा ओवा जाने का मन है क्या बिलकुल बिलकुल सब घुमा देंगे फिर कितने के लोग जाने का भी विचार है आपका अच्छा दस लोग में फैमिली मेंबर्स है या दोस्तों का ग्रुप है अच्छा सब बी बीस साल से और साल के बीच के ऐज के ही हो क्या अच्छा दस लोगों के लिए फिर गाड़ी तो दो बुक करनी पड़ेगी आपको वह तो देखो हमारा जो चार्जेज़ है वह एक हज़ार रुपया है पर डे का एक आदमी का तो जब आप दस लोग हो जाओगे तो दस हज़ार रुपये लग जाएँगे आपके दिन के फिर आप कितने दिन रुकते हो वह आप पर डिपेंड है भाई चार दिन इस्टे करते हो तो उसी हिसाब से लग जाएँगे दस दिन रुकते हो उस हिसाब से लग जाएँगे हाँ वह तो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो या फिर ट्रेन से जाने का विचार है या फिर फ्लाइट से हैं वह बना बताईए आप अच्छा पर्सनल गाड़ी लेकर जानी है कितनी तारीख तक जाने का विचार है अच्छा तो दो तीन दिन के अंदर ही जाना है आपको हाँ और वहाँ पर कितने ग्रु कितना कितने दिन रुकना है चार दिन बिलकुल बिलकुल फिर मैं आपको अभी मॉर्निंग में मेरे से बात करके एक बार कन्फर्म कर लेना मैं आपकी जो सारी बुकिंग डीटेल्स है वह आपको बता दूँगा कि भाई क्या किस किस हिसाब से मैंने आपकी बुकिंग्स करी है ना मैं देखता हूँ ठीक है ओके सर